आमच्या संस्कृतायेंत लग्न सुवाळो वैदिक पद्दतीन चड जाता त्या वैदीक पद्दतीक कितलो शास्त्रीय नदर आसता तेंय बी म्हाका खबर ना पूण खुबश्यो गजाली सग्जेस्टिव आसतात म्हळ्यार सप सप्तपदी धरया किंवां सात जल्माचें हें बंदन अशें धरून खुबशें त्यो प्रथा एक एक हाका भावनांक गुंथिल्ली आसात आनी ताजे प्रमाणे त्यो मनयतात ताका कोणाचो तसो हें मनाय आसना